औ हेलौ औ दे बुं दे मबेनिफ्राय गार्लस स्कुलनिफ्राय दतमासिम थांनो हायो साफसे दं पेसेनजारा थाम औ गार्लस स्कुलसिमनिफ्राय गार्लस स्कुलनिफ्राय जोंनि बे दतमा अट'स्टेनसिम आदसा ओरैनोथ' मा लानो बेसिमखौलाय सासेयाव दस थाखाखौनो लानांगोन दस थाखाखौनो लानांगोन दस थाखाखौ लाना साब्रैजों सलिच थाखा हो हो दस थाखाखौ लायो माने आङो एतट' मानि माबाखौबो बुङाखै एकसुलि मानि हो गोजानसिन हख भा खाथिसिन हख आं बेखौ बुंनो थाङाखै जायहख आंहाबो नोङो डिजेल पेट्रलनि खोथा थायो नालाय

अह' माबा माबा माबा भेतारि गारिनिबो खोथाखौसो बुंदों माने माने आहा टेमपुबो दं नालाय टेमपुनि खोथाखौबो बुंदो आरोखि आं बेतारियाथ' भेतारिया भेतारिबो दं सोलि भेतारियावलाय नोङो दस थाखाखौ लाखागोन भेतारिखौ बारा गोजान गाखोबानो गाखोबानो माने गाखोबानो दस ताखा जाखायो नालाय आजिखालि बाजारा थायबाया आजिखालि बाजाराव सोलिया बाइ जानाय नङा दे दादा भाइ हिसाबै थ्रिस ताखाखौ होनो होनो हागोन बेनो आर बेनि आरो खम जानाय नंला मथा मथि दादा भाइ हिसाबै सिना जाना हिसाबै जायहक लेटत' जानाय नङाना आदसा साब्रैना फैद' फै आंहाबो मोनसे जायगायाव थांनागौ नालाय जाहाते अननानै लेतल' माने दाखालाम दे होनबा जागोन दे आं थांगासिनो दं दे दे